बढ़िआँ नहि रहै पैसो लेलकै बढ़िआँ लेकिन हवो नहि देइ छै बढ़िआँ एहन हम नहि लेकिन सबकेँ ऊषा बहुत बढ़िआँ होइत छै लेकिन एहन नहि रहए कोनो ऊषा बहुत खराब पङ्खा एलै हमरा कन आ बिजलियो बढ़िआँ उठैत रहै लेकिन हवो नहि बढ़िआँ आबैत छै पैसा खर्चा देखए छी पैसा लोककेँ जब खर्चा करै छै तऽ नीक हवा एतै लेकिन से नहि भेलै हवा बहुत कम दए छै भरि राति सुतए छी बेचैने सुतए छी गर्मिए लगै छै एहन पङ्खा लगाके की फायदा